اگر اے آئی کی بات کی جائے آرٹیفیشل انٹلجینس تو پچھلے کچھ دس سالوں میں جس طریقے سے کمپیوٹروں میں جس طریقے سے ایجاد کی رفتار ہوئی ہے جس طریقے سے ایجاد کی گئی ہے اگر اسے سمجھا جائے تو اے آئی انسان کی بنائی ہوئی ایک بہترین تکنیک میں سے ایک ہے اے آئی کا مقصد تھا کمپیوٹر کو سوچنے کی طاقت دینا اپنے آپ سوچنے کی طاقت دینا اچھے برے میں فرق کرنا اور جو کام انسان کو بار بار کرنے پڑتے ہیں کمپیوٹر کو اس لائق بنانا کہ وہ اپنی سمجھ سے ان کاموں کو کر سکے بغیر کسی انسان کی مدد کے تو اگر آج کے دور میں اے آئی کی بات کی جائے تو اے آئی اس درجے تک پہنچ گیا ہے جہاں پہ اے آئی کے نقصان اور فائدے دونوں واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں اگر بات کی جائے اے آئی کے فائدوں کی تو ہاں اے آئی نے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے جیسے کہ اگر بات کی جائے رائٹرس کے شعبے کی تو آج کے وقت میں ایک اے آئی کی ہی ایجاد ہے چیٹ جی پی ٹی جس کو کہا جاتا ہے اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا مفہوم اس کو دے سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹاپک اسے دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے پوری کہانی تیار کر دے گا تو یہ میں مانتا ہوں کہ ہاں انسانی دور کا ایک بہت ہی بہترین لمحہ ہے کہ انسان نے ایک ایسی چیز بنائی جو خود سوچنے کی سمجھنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن اس کی کمی یہ ہے کہ کہ اگر بات کی جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے کی انٹیوشن کی اس کے پیچھے کی سوچ کی اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہے اس کے پیچھے جو سارے فارمولے ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو اے آئی جو ہے وہ میتھ کے چند فارمولوں میں سمیٹا جا سکتا ہے تو مجھے یہ کچھ کمی لگتی ہے کیونکہ اگر میری بات اگر میں سمجھوں تو میں نہیں مانتا کہ انسان کا دماغ کو انسان کے دماغ کو آپ چند میتھ کی میتھ کے فارمولوں میں سمیٹ سکتے ہیں انسان کا دماغ کافی گہرا کافی بڑا ہے کہ اس کو چند میتھ کے فارمولوں میں سمیٹا جا سکے اور اے آئی کی اگر نقصان کی بات کریں تو اے آئی کا سب سے واضح نقصان جونیئر لیول کے لوگوں کے لئے ہے جو جونیئر لیول پہ کام کر رہے ہیں جن کو کسی اسپیفِکیشن کا علم نہیں ہے اتنا کیونکہ اے آئی جو ہے وہ جنرلی جو کام کر سکتا ہے وہ کافی انسان وقت لگا کے کریں گے اس میں کافی محنت لگائیں گے لیکن اے آئی اس کو چند سیکنڈس میں کر سکتا ہے تو ہاں اے آئی کے نقصان وہاں پر واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اے آئی کا سب سے بڑا خطرہ مانا جاتا ہے جو اے آئی کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اے آئی میں ہم جو ایک ایگو یا کونشیئنیس اگر اے آئی میں آ جاتی ہے تو اے آئی خطرہ بن سکتا ہے انسانیت کے لئے تو ایک وہ بھی نقصان کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی تکنیکی طور پہ ہم بہت دور ہیں اس طریقے کے اے آئی سے اگر ہم بات کریں وقت میں تو کم سے کم ابھی ہم سو سال پیچھے ہیں اس طریقے کے اے آئی سے